जियां कि गल्ल आई मेरा इक सोआल ऐ डोगरी लैंगुएज बी नि फिस्ट कोई अगर लैंगुएज ऐ जियां संस्कृत ऐ इंग्लिश आई जेह्की साढ़ी भाशा ऐ कि भाशा उप्पर गल्ल आई तां साढ़ी परानी भाशा जेह्की साढ़ै हिस्टरी इतिहास धर्म बिच्च जिन्नी बी पैह्ली भाशा ही ओह् संस्कृत भाशा ही बोह्त अच्छी भाशा ही ओह् लेकिन उसी उस कारण बन्दे पैह्लें उसी भाशा गी पढ़दे हे लेकिन इस कलयुग बिच्च जियां कि अकोर्डिंग तो धार्मिक गल्ल उप्पर आया में कि उस उस भाशा दा कोई बड़ा मुश्किल तोड़ हा के उसी पढ़ना बोह्त ज्यादा मुश्किल हा ते जिस कारण बिच्च बन्दा उसी भाशा गी साढ़ी जेह्की डोगरी ते इक संस्कृत बिचा लफ्ज़ किश पुट आफ कीते दे न बड़े लफ्ज़ निकले न सब भाशा दा माध्यम जेह्कियां हून संस्कृत बिच्च भाशा दा ओह् ऐ जिन्नियां बी भाशा न ओह्दे बिच्च संस्कृत ते आ होना गै होना क्योंकि संस्कृत इक जेह्ड़ी भाशा ऐ ओह्दे बिच्चा गै एह् डोगरी स निकली दी जिन्नी बी भाशा न एह् सब इंग्लिश बगैरा जिन्नियां बी हैन जिस कारण तुस दिक्खी सकदे साढ़ी संस्कृत भाशा जेह्की बड़ी टफ ही जेह्दे कारण जियां कि पैह्लें साढ़ी ज्यादा गल्ल आवै मेरी धर्म उप्पर गै गल्ल आवै जेह्की साढ़ी रामयण ही ओह् पूरी संस्कृत बिच्च लिखी दी ही जेह्दे कारण ओह्दा तोड़ बनाने वास्तै रामचरितमानस गी आह्नेआ गेआ जेह्दे कारण हिंदी बिच्च होएया गेआ जेह्दे कारण हून किश बंदे सोचदे कि ओह् भाशा बोलदा उसी नालेज बड़ा घट्ट ऐ भाशा जेह्की ओह् कोई ज्ञान दा माध्यम नि ऐ छड़ी इक दुए न गल्लबात करना ते छड़ा बंदे गी समझ औना ओह् माध्यम ऐ मेरे स्हाबै कन्नै लेकिन जेह्के बंदे किश बंदे सोचदे के डोगरी भाशा बोलदा एह्दे कारण के इसी ज्ञान नि ऐ एह् अनपढ़ स्हाबै दा बंदा ओह् लेकिन में इसी चीज़ै गी बिलकुल गलत चीज़ ऐ एह् असें अपनी डोगरी अग्गें लेनी चाहिदी जिन्नी बी ऐ संस्कृत भाशा बड़ी अच्छी ऐ संस्कृत बिच्चा गै एह् निकली ऐ जिस कारण संस्कृत दा तोड़ करने आस्तै हिंदी भाशा ते डोगरी दा बनाया गेआ संस्कृत भाशा टफ ही जिस कारण पैह्लें दे गुरु बन्दे अज्जकल कलयुगी बन्दे बेकार बन्दे होई गेदे बिलकुल इक इ'यां सेल्फ मेड मैन बनी गेदे इत्थै जिन्ने बी हैन सारे सिर्फ अपने बारै सोचदे होर किश बी नी ऐ हालांकि जैसा जिस कम्पटीशन बिच्च में बैठा में सोच दिक्खा जा ते एह्दे बिच्च बी ना में रक्खा दा कोई पंज सौ रपेआ एह् बी नि होना चाहिदा मुश्किल मेरे स्हाबै कन्नै तुस देन आह्ला देई ओड़ेयो कोई गल्ल नि ऐ लेकिन एह् बी इक पैसा दा माध्यम बनाई चुके दे

बस एह् चीज गै ऐ जे बी गल्ल में लैंग्वेज उप्पर बोली ज्यादातर ओह् नि ओह् गल्ल हे के लैंगुएज उप्पर गै गल्ल ऐ कि जियां में डोगरी बोलै दा दूआ मेरे कश खड़ोता दा होगा उन्न आक्खना ऐ भेंऽ बेकार बंदा ऐ इसी कोई भाशा गै नि औंदी इसी कोई ओह् गै नि ऐ बन्दे हस्सन लगी जन्दे चार बन्दे दिक्खियै के नेईं महाराज डोगरी बोला दा ते देख दिखदे केह् कि इसी इंग्लिश नि औंदी ते जेह्का इंग्लिश बोलदा ते नुहाड़े आह्ले पासै जन्दे झट्ट फट्ट की नेईं इसी बंदे गी ओह् नि ऐ नालेज में सोचा ना कि डोगरी भाशा साढ़ी बड़ी अच्छी भाशा ऐ इसी ज्यादा शा ज्यादा बोला जा ते एह्दी कोई शर्म नि ऐ जेह्की डोगरी भाशा ऐ छड़ी गल्लै बात दी भाशा ऐ बंदा सोचै कि एह्दे बिच्च नालेज दी कोई ओह् ऐ कोई नालेज दी कोई गल्ल बात निं ऐ एह्दे बिच्च कोई ओह् नि ऐ एह् गल्लबात होंदी समझाने आस्तै हून बंदे ज गूंगे बी होंदे ओह् बी कोई तरीके कन्नै समझांदे ओह् समझाने दा तरीका होंदा नालेज दा तरीका मासा नि ऐ डोगरी भाशा गी बोलो शैल अच्छी तरह ने बोलो बोह्त अच्छा ऐ